हम लोग को सोशल मीडिया एक बहुत पसंद है हम लोग अच्छे अच्छे पोस्ट बनाते हैं वीडियो बनाते हैं फाेटो भी खींचते हम अपन टेक्नलॉजी से अपन बना के फोटो नेटवर्किंग सिस्टम पर डालते हैं वाट्सेप चलाते हैं फेसबुक चलाते हैं इंस्टाग्राम चलाते हैं इंस्टाग्राम पे हम लोग रील वीडियो बनाते हैं अच्छा से एडिट करके उसको चढ़ाते हैं कि जो लोग हमसे लोग से जुड़े हैं हैं तो उन लोग को वीडियो अच्छा लगे वो लोग देखते हम लोग को व्यूज़ मिलता है और व्यूज़ मिलने के बाद वो लोग देखते हैं हम लोग को बढ़ियाँ से लाइक करते हैं कमेन्ट करते हैं उसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या है कहाँ के ई कहाँ के घटना है ये कहाँ का वीडियो है बहुत अच्छा लग रहा है कौन बनाया है कमेन्ट में पूछते हैं हम लोग से हम लोग उसको कमेन्ट का जवाब देते हैं कि हम लोग बनाए हैं इस कैमरे से बनाए हैं हमारे बनाने वाले ये हैं उनका नाम ये है हम लोग को वाट्सेप फेसबुक में इतना अच्छा नेटवर्किंग सोशल मीडिया हमको बहुत पसंद है सोशल मीडिया अप सब बहुत रहते हैं जैसे आज भी सोशल मीडिया से हम जुड़ा रहते हैं हम चौबीस घंटा में कम से कम कम से कम नहीं तो हम सत्रह सोलह घंटा सोशल मीडिया पे रहते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे हमें बहुत पसंद है हम लोग खूब अच्छे अच्छे फोटो खींचे हम लोग अयोध्या गए थे हम लोग अयोध्या कहाँ का रील वीडियो बना के डाले थे उसमें लाइक वीडियो कमेन्ट लोग पूछ रहे थे कि आप गए अयोध्या वहाँ का कैसा है कोई दिक्कत है कोई समस्या है वहाँ नया मंदिर बना है लोग बोलते हैं कि ऐसा मंदिर है नहीं सही बना है तो हम लोग बोले थे कि नहीं वो मंदिर बहुत अच्छा है हम लोग घूमें हैं यहाँ पर जाते हैं हनुमान गढ़ी भी दर्शन मंदिर रहता है या पर तो हम लोग जैसे उसका रील बनाते थे और फोटो राम मंदिर के में अंदर नहीं खींचने देते उसके बाहर का हम लोग फोटो खींचे हैं उसका फोटो पोस्ट डालते हैं और लोग को पसंद होता चॉइस होता है तो वो लोग जिसको समझ में नहीं आता वो कमेन्ट में पूछता है हम लोग से तो हमको उसका जवाब देते हैं और हम लोग कमेन्ट में जवाब देते हैं और एक ऐसा पोस्ट डालना चाहिए सोशल मीडिया पे कि जो समाज में अच्छा लगे आपकी कोई भी आपको देखे आपका रील हो चाहे वाडो वीडियो हो आपके कोई भी सिस्टम आप इंस्टाग्राम या फेसबुक हो या आप ऐसा चीज़ डालिए कि देख के समाज में अच्छा लोग पसंद करे वो ना डालें ऐसा खराब गलत चीज़ है कि आपको फॉलोवर भी ना बढ़ाएँ और आपको भी गाली दें आपको भी भद्दा भद्दा वो सिस्टम नहीं होते हैं सोटल सोशल मीडिया में मतलब कि सोशल मीडिया में पसंद करें आपकाे फॉलोवर बढ़ें आपका व्यूज़ बढ़े सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा चीज़ है आप कहीं भी आपका गांव है मीटिंग होता है तो हम लोग वो भी उठा के डाल देते हैं कोई भी नेता प्रेता आते हैं कोई बात को अपनी समझाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में महिला हों जैसे मीटिंग होता है हम लोग को समझाते हैं तो हम लोग उसका भी वीडियो बनवा के डालते हैं और फोटो भी पोस्ट करते हैं कि हमारे गाँव में यहाँ पे आए हैं हम लोग डाले हैं फोटो दिखाते हैं दो के लोग देखते हैं कि हाँ इस गाँव में ये अधिकारी हैं स्कूल के भी अधिकारी आते हैं जाँच करने के लिए तो हम लोग भी और डाल देते हैं उसके बाद वीडियो सोशल मूविया एक सम टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग सिस्टम है उसको वो इतना मस्त है नेटवर्किंग सोशल मीडिया कि हम लोग को इतना पसंद है कि सोशल मीडिया बिना हम लोग जी नहीं पाएँगे वास्तव में बता रहे हैं अगर यह फोन है अगर फोन में अगर नेट नहीं रहेगा अगर डाटा नहीं रहेगा तो आपको फोन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपका फोन लेना कोई मतलब मकसद नहीं तो ये आपको डाटा रहेगा तो आप पूरा सोशल मीडिया देख रहें घर बैठे आप चला सकते हैं आप अपनी फोटो डाल सकते हैं स्माइल खींच के डाल सकते हैं सोशल मीडिया हर चीज़ अच्छा अच्छा है जैसे कहीं घटना घट गई तो आप वहाँ का उठा के डाल सकते हैं कि ये यहाँ का घटना ये एक्सीडेंट हो गया है यहाँ के निवासी वो मर गए हैं उनके परिवार को पता हो जाना चाहिए ये यहाँ के निवासी हैं डाल देते हैं कि उनको पता चल जाए उनके घरवालों को तो इस सिस्टम सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी है सिस्टम नेटवर्किंग सिस्टम है हम इसे बहुत पसंद करते हैं इसपे फॉलोवर भी बढ़ते हैं बहुत लोग भी पसंद करते हैं इंस्टाग्राम या हो या फेसबुक हो सच में बहुत इतना अच्छा लगता है कि कोई भी घटना होता है तुरंत पता हो जाता है कि हमारे गाँव के बगल में यहाँ का घटना हो चुका है तत्कालीन बा फलाना ढेकनवा का है हो सकता है हम लोग का हिता हो हमारा संगी हो या मित्र हो उसी का हो गया हो तो सोशल मीडिया के तरफ से हम लोग को तुरंत मालूम हो जाता है सोशल मीडिया एक नेटवर्किंग सिस्टम है हम उससे बहुत अच्छा है उसपे सामग्री अच्छा अच्छा टूल पोस्ट डालते हैं आप लोग को पसंद करें लाइक लो व्यूज़ मिले आपकी बातों को समझें आपको वीडियो भी देखें हर कहीं भी जैसे मीटिंग होता है हम लोग बहुत अच्छा लगता है सोशल मीडिया आप लोग जुड़े रहिए ऐसा परवेंसी मत डालिए फोटो मत पोस्ट करिए कि आपको सोशल मीडिया पर आपका नाम खराब हो आपका सम्मान जाए पानी जाए वो सोशल मीडिया पर परवेंसी नहीं दी जाती है गलत के लिए इसमें ऑनलाइन सिस्टम में एक अच्छा बहुत सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा लगता है हमको सोशल मीडिया